جی کیا ہے ہم نے سفر ہم جو تھے ہم دہلی گئے تھے جو وہ ہے چاندنی چوک جامع مسجد کے پاس جو ہے مارکیٹ لگتی ہے مجھے اردو سیکھنے کا شوق ہے تو وہاں پر ہم گئے تھے وہاں پر اردو کی بک لینے کے لیے کتاب لینے کے لیے حدیثیں لینے کے لیے وہاں پر ہمیں بخاری سید بخاری کی حدیث چاہیے تھی جو سیکھنے کے لیے ہم نے اردو کی بک لینے کے لیے ہم نے دہلی کا سفر کیا تھا ہم گئے تھے وہاں پر کیونکہ ہمیں پرانی بک یا حدیث ہیں یا دین سے جڑی باتیں سیکھنے کا بہت شوق ہے اور شاعری بھی پسند ہے تو ایک آدھ ہم نے شاعری کی بک بھی لی تھی یہ سب ہمیں شوق ہے تو ہم نے اسی لیے ہم نے سفر کرا تھا ہم دہلی گئے تھے ہم رات میں بیٹھے تھے اور صبح پہنچ گئے تھے ایک دن ہم نے مارکیٹ کری اور ایک دن جو تھے ہم رات میں ہی بیٹھ لیے اور اپنے گھر آ گئے ایک اردو کی کتاب لانے کے لیے ہی ہم نے سفر کرا تھا دہلی کا چاندنی چوک گئے تھے جامع مسجد کے پاس مارکیٹ میں